योगा भारत जी सांस्कृतिक विरासत आहे विश्वभर में योगा जे प्रति माण्हुनि जी जागरुकता ॾाढी वधी आहे ख़ासि कर भारत में हिनजी जागरुकता वधी आहे छो की हिनजी शुरूआत ई भारत मां थी हुई भारत जी ॾाढी अहम भूमिका आहे योगा जे बारे में छो की भारत में योग दिवस एकवीह जून ते मल्हायो वेंदो आहे ऐं भारत ई योग जो पे पहिरियों गुरु आहे भारत जी भूमिका जे बारे में चइजे त हिते रिषी मुनियुनि खां वठी करे वॾे वॾे नेताऊं सभिनिनि योग कयो आहे असांजी जो रिषी मुनी आहिनि असांजा पुराणा माण्हू आहिनि उन्हनि असांखे सुठो सुठो योग सेखार्यो आहे हितेजी प्रकृतिक प्राकृतिक सौंदर्य हिते जलवायू अहिड़ी आहे योग लाइ ॾाढी सुठी आहे योग ही मतलबु समुझो अॼुकल्ह जीवन थी वियो आहे योग जे सिवा कोई बि माण्हू हली कोन थो सघे इहा योग जी पंहिंजे जीवन में बि अहम भूमिका थी वेई आहे योग करण ज़रूरी हूंदो आहे योग खे मन खे शांति मिलंदी आहे आत्मा खे शांति मिलंदी आहे मनु एकाग्रत रहंदो आहे किथे भटकंदो कोने बीमारियूं लवंदियूं आहिनि हिन लाइ भारत जी सांस्कृतिक विरासत योग आहे